आंनि ओनसोलाव एम एल ए एम पि सारपान्जा जाबाय जयन्त' बसुमतारि औ आङो बिसोरजों रायलायफेरनो मोनबाय जोंनो बिसोरनि खामानि मावनायफोर खामानि मावनायफोरनि खामानि मावनायफोरजों बिमोनथिया जाबाय बिथांमोना गामि ओनसोलनि लामा बायदिसिनाफोरखौ बानायना होयो स्कुलाव सरकारि स्कुलफोराव नांगौबायदि टिसारफोरखौ थिसनना होयो गोरिबफोरनो आइ औ आइ न' बानायना होयो स्टुदेन्टफोरनो फरायसाफोरनो स्कलारशिप सोनानै होयो आरो गुदि फरायसालि गुदि फरायसालियाव फरायग्रा गथ'फोरनो खाथा पावथेन राननानै होयो आरो गामिनि सुबुंफोरनो गोरिब गोरिब सुबुंफोरनो साथा कम्बल मुसारि राननानै होयो आरो बेबादिनो गोबां गोबाङै मुवाफोर होयो